कुएं मां पाणी कढणु हिकु ॾाढी परेशानीअ जी कमु हूंदो आहे छाजे करे कुएं मां पाणी कढण लाइ हिकु ॿाटली ऐं रसी ॾाढी ज़रूरी लॻंदी आहे जंहिंजे सिवा पाणी कोन छिके सघिबो आहे छाजे करे रसीअ खे ॿाटलीअ सां ॿधी कुएं में हेठि उछलियो वेंदो आहे ऐं पोइ छिके छिके मथे करे कढणो पवंदो आहे जंहिं छिकणु करे ॾाढो कुलनि में बि सूरु पवंदो आहे ऐं इंसानु परेशान थी वेंदो आहे पर अॼु साइंस एॾी तरक़ी करे चुकी आहे विज्ञान एॾी तरक़ी करे चुकिया आहिनि जो बोरिंग हणींदा आहिनि बोरिंग छा कंदी आहे जेकी धरतीअ में जाम हेठि ताईं खोटाई करे लॻाई वेंदी आहे ऐं ज़मीन जे अंदरां उहा पाणी असांखे कढी छिके ॾींदी आहे धरतीअ मां असां पाणी कढंदा आहियूं ऐं उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिक मोटर जे ज़रिए ई कढियो वेंदो आहे ऐं हुअ मोटर लाइट ते हलंदी आहे जे लाइट हूंदी आहे त बटन चालू करे बोरिंग धरतीअ मां पाणी छिके असांखे ॾिंदी आहे बिना मोटर जे या बिना लाइट जे पाणी कोन छिकियो वेंदो आहे